हमरो परसा हाटमे मुर्गा फार्म अछि बहुत अच्छासँ मुर्गाके अण्डा गर्मीके समयमे कार्टुनमे दए कऽ ओकरा रखबाक चाही खूब अच्छासँ ताकि मु अण्डा खराब नहि होय मुर्गीकेँ समयपर ओकरा दाना मिलना चाही समयपर पानि मिलना चाही सुरक्षा बढ़िआँ रखना चाही एहि लेल जेकि ओहिमे पूँजी लागल छै आ ध्यान नऽ नहि देबै तऽ ओ बरबाद होतै तऽ बरबाद होतै तऽ लॉस होतै ने बिजनेसमैनकेँ एहि लेल अच्छासँ ध्यान रखबाक चाही कि जे हम कोना सभ चिड़ियाँकेँ अच्छासँ रखियै जे दू टाकाके बचत हमरा होय समयपर पोखरिमे पानि पिलाबियौ समयपर ओकरा दाना डालियौ ओकर अण्डा जे होलै ओकरा अच्छासँ उठा कऽ अच्छासँ कार्टुनमे कोइ भूसा गुण्डा दए कऽ ओकर बाद ओकरा अच्छासँ रखियौ खूब बढ़िआँसँ राखि कऽ इन्तजामसँ रखियौ व्यापारीके हाथ बेचियौ ताकि दू पैसाके उपार्जन हुअय ओहिसँ युवकसभ जे भी बिजनेसमे यए ओ खुशहाल रहत ओकर बिजनेस डेभलप करतै दू टाका जब आमदनी होतै तब ने ओकरा अच्छा लगतै तब ने ओकर ओकर बिजनेस बढ़तै एहि या समझौता करियौ खूब बढ़िआँसँ देखियौ खूब अच्छासँ रखियौ पालियौ एक दू पैसा कमाबियौ